मैंने एक ईयरबड्स ओनलाइन ऑर्डर किया था उस ओनलाइन ईयरबड्स में मैंने शुरू शुरू में यूज़ किया तो सही चलता था लेकिन वो कुछ दिनों में उसकी आवाज़ स्लो हो गयी और वो कम बजने लगा दोनों कानों में लगाने में कुछ देर तक लगाने में दर्द करता है और कम चार्ज होता है ये मेरा नेगेटिव है उस प्रोडक्ट को लेके